नब्बे दो सौ पंद्रह चार हज़ार आठ सौ चौरासी दो लाख चौरानवे हज़ार दो सौ पंद्रह नौ लाख नब्बे हज़ार आठ सौ अठारह